मछलियां कटिया फँसाने से पकड़ी जा सकती हैं या फिर दाना डालने से भी पकड़ी जा सकती हैं और इससे भी हमारी आवाज आती है तो फिर मछलियां धीरे धीरे पानी के आस पास तैरने लगती हैं दाना चुगने के लिए मछलियां आती हैं तो जाल डालते हैं निकालने और सब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और फिर कटिया में आटा फँसाओ डालो फिर आटा खाने के लिए आती है अपनी भोजन पानी के लिए तो फंस गई तो आ गई फिर पकड़ लिया और मछलियाँ फिर कोई कोई केंचुआ फँसाता है वो डालता है वो खाने के लिए बढ़ती है फिर अपने आप वही पकड़ ले पकड़ में पकड़ में आ जाती है ऐसे मछली पकड़ो वो सब तैर रही है देखो बढ़िया लगी अच्छी लगी मछली तो उससे जाल डाल के पकड़ लिया ऐसे कई तरीके की मछली पकड़ी जाती है हर तरह से मछली पकड़ो दाना डालके या फिर केंचुआ फँसाके या फिर आटा डालके या कैसे भी मछली पकड़ ले गुनगुनाते रहो गुनगुनाते रहो मछली आ जाती है या फिर कोई किसी को बेचता है तो कोई कोई तो मछलियों को बेचता है कोई कोई नहीं खाता है तो किसी को नहीं पसंद है उसको पकड़ना नहीं अच्छा लगता जैसे कोई खाता है उसे पकड़ना अच्छा लगता है तो वो खा वो पकड़ता है उससे पकड़ना भी अच्छा लगता कोई नहीं खाता है उसे भी पकड़ना अच्छा लगता तो उसे तो वो पकड़ने के लिए तालाब के किनारे जाता बैठता है इसे मन बनाता है बीच में पकड़ें या ना पकड़ें कैसे पकड़ें और कोई अपना मन में विचार लाता है कि पकड़ी जाए या न पकड़ी जाए

मैं उसी का भी जीव होता है कि हम पानी में रहे और पानी के बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे या फिर कोई विचार लाता है मन में कोई कैसा विचार लाता है मछली पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे तरीके से आदमी भी होते हैं कई तरीके पूछने भी होते हैं वैसे बात है मछली पकड़ने के लिए कई विधियों से मछली पकड़ी जा सकती है कई विधि का जैसे दाना पानी डाला जाता है कोई डोरी आती हैं आटा उसे डालना दाना डालने के लिए तो कोई अपना डालने दाना डालने के लिए ही तो उससे भी दाना डालने कोई ऐसे पकड़ लेता है या कोई किसी दे भी देता है उसका पूजा किया जाता है तो उस वो लोग नहीं मछली पकड़ते हैं और फिर पकड़ते हैं कोई कोई पूजा करता है मछली की कोई भगवान कहता है जैसे विष्णु भगवान नदी में रहते हैं तो मछलियों की समझ लो सेवा इसमें है इसे किसी किसी के विचार में यही आता है और भोले नाथ के बारे में समझो वही है सब भोलेनाथ की मछलियाँ और सबका यही काम है मछली पकड़ना अच्छा है मछली पकड़ने के लिए कई विधि करें या कई विधि से पकड़ें जाल डाल के पकड़ें कटिया लगा के पकड़ें या फिर दाना डालें लइया डालें या फिर कोई आटा डालें या कोई चीज़ डाल के मछली पकड़ सकते हैं मछली पकड़ना अच्छा लगता है ये हम मछली अपनी मछली पकड़ने की मछली पकड़ते हैं मछली पकड़ पकड़ के कोई बेचता है कोई खाता है कोई कुछ करता है मछली पकड़ना इसीलिए मछली हम कई कई विधियों से पकड़ते हैं